म्हाका गावपाची खूब उमेद आशिल्ली म्हणून गायन शिकपा खातीर हांवें एक शिक्षक सोदपाचो निर्णय घेतलो आणी म्हजें नशीब बरें आशिल्लें की म्हज्या घरा भोंवतणीच एक गावपी गायक आशिल्लो जाणें म्हाका शिकोवपाचो निर्णय घेतिल्लो आनी ताच्या अंडर हांव शिकतालो आतां हेर कोण गायन शिकूंक सोदता तांका हांव हेंच सांगूंक सोदतां की तुमी तसोच एक शिक्षक घेयात आनी ताच्या सकयल तुमी गायन शिकात जर तुमच्या भोंवतणी तसो कोण शिक्षक मेळना जाल्यार आतां युट्युबार जायते अशें गायन शिकोवपी आसात ताच्या सकयल तुमीं गायन शिकूंक शकतात त्या भायर जायत्यो अशीं गजालीं आहा ज्यो तुमकां पाळची पडटलीं जशें खाणा जेवणां कडेन सुद्दां मातशें नियंत्रण दवरचें पडटलें कारण तुमच्या तुमचो ताळो जसो आसा त्या प्रमाण तुमचें गायन आसतलें आनी सगळ्यांत मुखेल म्हळ्यार सदांच गायनाचो अभ्यास करचो ना जाल्यार गायन सारकें जावचें ना एक दीस तुमी शिकलें दोन दीस शिकलें पूण मागीर तुमी अभ्यास केलो ना जाल्यार गांवपाक शक्य जावचें ना सारकें